مہاراشٹر میں لگزری ریزارٹس سے لے کر بجٹ کے موافق چند ہیں سلوین گریٹ ریزارٹ دی بائک ہیریٹیج تھیران راموسک ریزرس ویٹ اینڈ ویل ویلا مونتیکارلو بیچ ریزارٹس بی لیگزری ریزارٹس امبانیہ ترائی ریزارٹس آپ کو ان موقعے کا تعمیل کرتے ہیں مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور جو آپ کے بجٹ میں ہو وہ بلا بک کر سکتے ہیں